जोंनि हालामाव धोरोमारि बन्द आरो आसारखान्थिनि सायाव मोजां मोजां हाबाफारि लानानै आवगायनायखौ जों दा नुनो मोनदों जेरै बाथौ धोरोमाव गोथार बाथौ सान मागो दाननि नैथि मंगलबार बे सानखालि जोंनि बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरा गावबागाव हालामाव लेखा रोंनाय लेखा रोङै बयखौबो ज' खालामनानै धोरोमारि बिथिंनि माखासे हाबाफारि लानानै सावरायलायनाय जों नुनो मोनो दा बिदिब्ला धोरोमारि माखासे आदब खायदा साननाय आरो मावनाय धोरोमारि आसार बेफोरखौ गोरों सुबुंफोरा रोङैफोरनो एबा लेखा गोरों सुबुंफ्रा लेखा रोङैफोरनो आसारखान्थि बायदिखौ फोरोंनाय नुनो मोनो अदेबानि लेखा गोरों जाब्लानो धोरोमनि आसार खान्थिखौ गोरों जायो एबा आसार खान्थिखौ रोङो होननानै बुंनाया बांद्राय गनायथाव नङा लेखा फरा बारा रोङाब्लाबो धोरोमारि आसार खान्थिखौ

थानाय हालामाव एबा गावनि धोरोमारि सुबुंफोरजों जोनोमनिफ्राय मोनबोनायलाय आरो गावनि बिथिङाव गावबो गोसो होनानै माखासे धोरोमारि खान्थिफोरखौ नायबिजिरनानै गावबो बे धोरोमनि आसारनि सायाव गोरों सानथौगिरिफोरजों हेफाजाब होलायनानै जोंनि आसारखान्थिफोरखौ उन जोलैनो फोरोंलांनायनि बे मोनसे हुदा जाना थाबाय जेरै जों बर'फ्रा गावनि गाव मोनसे आयेन दङ आरो जेरै जोंनि बर'फोरा जेरै खौलोबोदबाद दावखिबाद खावालिबाद फंस्लदबाद बे बादनि गेजेरजों जों गावनो गावनि गेजेराव जानाय गोरोन्थिफोरखौ दाय लायो दाय बिजिरनायनि बे मोनसे बर'नि आसार दा बेबादि बर'नि आसार खान्थिबायदि गुबुन धोरोमाव बाथौ धोरोमनि अनगायै गुबुन धोरोमाव नंगुबै बर' गावनि हारिनि आसार गैयाखौनो बुंजायो दा बिदिब्ला बाथौ धोरोमाव जोंनि गुबै माखासे आसारफोरा हाबना दङ गथ' जोनोम जानायानो जा आरो हाबा खेराइआनो जा एबा मानसि थैनायानोजा बेवहाय जोंनि बाथौ धोरोमाव गावनि असे माखासे खान्थिफोर दङ जाय खान्थिफोरजोंसो जोंनि बर' समाजाव आयेनबादि बानायनानै बेखौ बाहायनाय जायो